विभिन्न मौसमों में विभिन्न तरह के पौधे उगाए जाते हैं जैसे कि गर्मी में धान बोया जाता है और धान को पेहले खेती कि सिंचाई करते हैं अच्छी तरह सिंचाई होने के बाद बीया बोते हैं बीज को बोते है बीज बोने के बाद उसमें जो घास पतवार रहते हैं उसको दवाई से नुकसान करते हैं हटाते हैं उसके बाद खाद देते हैं कई कई बार उसको देखभाल करना पड़ता है और धान की कटाई ठण्डी मौसम में होते हैं और ठण्डी मौसम में बोने जाने वाली फसल गेहूँ दलहन इत्यादी है इसको ठण्डी मौसम में पहले खेत में हाल रहता है तो वैसे ही बो देते हैं नहीं तो पटा कर उसके बाद बीया बाउ करते है खाद छीटतें हैं कई तरह के साग इत्यादि उसमें लगाए जाते हैं ठण्डी में बोए जाने बेले दलहन तिसि राय खेसारी मुसरी चना मटर इत्यादि तरह के फसले उगाई जाती हैं समय पर उसको खाद पदार्थ पानी सभी प्रकार की उसको सुवधाएँ दी जाती है